माछ हम बड़ा नीक बनाबैत छी आ बड़ा आनन्द बड़ा प्यारसँ बड़ा नीकसँ बनबैत छी आ ओहिमे बनबयमे बड़ा हमरा बड़ा मन लागैए तऽ शुरूसँ जे माछकेँ प्रक्रिया छै बनबयके धोइके तकर बादके रिन्हयके तऽ ओ हमरा बड़ा नीक लागैए सभसँ बढ़िआँ कबइ माछके जे स्वाद यए तकर वर्णन नहि यए आ ओकरा हम अपनासँ बड़ा नीकसँ बनबैत छी आ किओ खाइ घरमे भी सभ खाइए तऽ कहलक आइ बड़ा नीक बनेलखिन हेँ आ अपनासँ बनेलखिन हेँ तऽ सभलोग ओकर तारीफ करैए बड़ा आनन्द होइत छी आनन्द लागैए जे चलह हम बनेलहुँ लोककेँ नीक लागल घरमे सभकेँ नीक लागल ठीक लागल तऽ बड़ा आनन्दित होइत छी जे हमरो भोजन लोककेँ नीक लागैत छै तखन मन गदगद होइए तऽ एहिसँ बड़ा प्रसन्न रहैत छी आ जितना देर रहैत छी बड़ा नीक लागैए बहुत सुन्दर भोजन माछ तऽ हम एक नम्बर बनबैत छी